जोंनि भारत हादरआव माखासे नेरसोनथि गोनां आरो दावबायनायाव गोसो बोगथाबनो हानाय जायगाफ्रानो जाबाय गिबिआ मानास मानास हाग्रायाव जों गोबां मिथिंगायारि नुथाइजों लोगोसे बेयाव थानाय जिब जुनार माखासे दस्रा हादरआव नुयि जिब जुनारफोरखौ जों जोंनि बे भारतनिनो मानास हाग्रामायाव नुनो हायो आरो आरो बे जिब जुनार नुनायजों लोगोसे जों बेयाव मोनसे जिब साफारि मानि जिब गारिजों जों बेरायनो हायो आराम गारियाव गाखोनानै माखासे गोबां मोजां मोजां नुथाइफोरखौ जों बे मानास हाग्रामायाव नुनाय जायो आरो बिनि थाखायनो आं मानास हाग्राखौबो मोनसे जोंनि भारत हादरनि गेजेराव बेरायनायनि थाखाय मोनसे वान अफ दा बेस्ट प्लेस बे बे हिसाबै मानिनाय जायो आरो आरो ओह जोंनि भारत हादरनिनो सेकेण्ड बेरायथावना जायगााया जाहैबाय जोंनिनो नर्थ इस्ट आव जों मानि गोबां माखासे एकटिभिटि आरो माखासे गोबां नुथाइफोर नुनो हायो आरो मानो होननानै बुङोबा जों नर्ट इस्टनि खालसार लिंगुइस बेफोर माने जोबोद माने रिस आरो ना बेयाव दिफारेन्ट टाइप अफ खालसार बायदि बायदि रोखोमनि राव रायलायग्रा गानग्रा जोमग्रा जानाय लोंनाय बायदिसिना मानि मुवा बेसादफोरखौ जों जोंनि बे भारत हादरनि नर्थ इस्ट ओनसोलाव मोननो हायो आरो मोननो हायो आरो ना बुं बुंनो थाङोबा जों बेयाव गोबां रोखोमनि हारि हारिफोर दं सुबुंफोर दं थेवबो जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा बेयाव माने मिलायनानै थायो आरो जोंनि नर्थ इस्टआव जों गाननाय गाननाय जोमनायखौ माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो जानाय लोंनाय माखासे मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय जानाय लोंनाय नुनो हायो जेरै जोंनि नर्ट इस्टनि मानसिफ्रा जोंना एम्फौ फिसिनानै जायो साम' नाफाम मुला गुनद्रु नारजि अमा बायदिसिना मानि नेसारनिफ्राय माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ जों नर्थ इस्तआव मोननो हायो आरो मोनजानो हायो आरो आरो बिनि उनाव जोंना ओह मोनसेबाव बेरायथावना जायगायानो जाबाय ओह काजिरङा नेसनेल फार्क ओह बे काजिरङा नेसनेल फार्कआ मोनसे वान अफ दा बेस्थ मानि मुंदांखासिन मोनसे बुस्थुआनो जाबाय जोंनि बे काजिरङा हाग्रायाव मानि गं थसेयारि गान्दा आरो गं थ' थसेल' थानाय गान्दा ओह बे गं थसेल' थानाय गान्दाखौ जोंनि फुरा सारा बुहुमआवनो जों जेबो हाग्रायाव नुनो मोना बिनि थाखायनो जोङो ओह काजिरङा हाग्रामाया जोंनि भारत हादरनिनो मोनसे मुंदांखासिन हाग उम नायथावना मोनसे उम हाग्रा हाग्रा बारि एबा नेरसोनथि गोनां मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरो ना बे बे हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार दिनै जोंना नै आं दहाय बुंखाबाय गं थसेयारि गान्दा बियो बे गान्दाखौ जों बे एबा बे जिबखौ जों बुहुमनि जेबबो जाय जायगायाव नुनो मोना बिनि थाखायनो गोबां गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एबा गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि बे काजिरङायाव गं थसेयारि गान्दाखौ नायनो थाखाय फैयो आरो आरो बेल' नङा दासान्दि जायनि थाखाय जोङो गं थसेआरि गान्दानि अनजिमाया खमायलांगासिनो मानो होननानै बुङोबा बे गं थसेयारि गान्दानि बेसेन जायनाखि गंनि बेसेन बियो जोबोद ओह बिसों गोजा जानायलाय जोंनि आसामनि सम्फद गं थसेयारि गान्दाखौ माखासे हादरनि जायनाखि जायखौ बुङो जों हादरनि सुथुर बेफोरो मानि बे गान्दाखौ गं थसेयारि गान्दाखौ मानि बुथारनानै बिनि गंखौ फानखोमागासिनो दङ आरो जायनि थाखाय जोङो गोबां नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि बे गं थसेयारि गान्दाया गोमालांगासिनो बेफोर माखासे माने जारिमिनारि आरो ना जोंनि बे काजिरङा हाग्रायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरनि आरो जों बे काजिरङा हाग्रायाव माखासे थानाय आरो मिथिंगायारि नुथाइ आरो जों बेयाव माने मैदेर जायखौ इंगलिसनि बुङो इलिफेन्ट मैदेरआव गाखोनानै माखासे इलिफेन्ट साफारि दं आरो मानि मैदेरआव गाखोनानै जोङो माखासे जिब जुनार खौ नायनो हायो आरो जों जेरै बे गान्दाल' नङा जों मोसा लख्रा एम्फौ एनला दावराइ गोलेर मोसा माने गोबां रोखोम दिफारेन्ट थाइफ अफ एनिमेलस मानि गोबां रोखोमनि जेंनाजों जिब जुनारफोरखौ नायनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि भारत हादरावथ' गोबां बेरायथावना जायगा दङ थेवबो आं बिसोर मोनथामखौ दा मेनसन खालायनानै होनाय जाबाय ओह बिनोसै आरो ना आं मोजां मोननाय जोंनि भारतनि मोजां मोजां जायगाफ्रा